नमस्कार ऐसा है कि मेरे को मंदिर बनवाना था घर नया बना है उसी में लकड़ी का मंदिर बनवाना था

मतलब अच्छा लड़की हो पलाइ अच्छा हो देखने में वह मंदिर जो है सुंदर लगे बढ़िया बना हो लाइट वाइट उसमें लगा हो ए सी होना चाहिए व्यवस्था

क्या रेट है

लकड़ी लकड़ी वकड़ी बढ़िया है उसकी अच्छा हाँ

तो उसमें लाइट भी लगा है

वही वही मेरे को कहना था कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ मंदिर है जले लाइट उईट तो देखने में समझ में आए कि हाँ

डिजाइन उजाइन डिजाइन भी अच्छी पड़ी है

जी जी जी यही यही था मंदिर अच्छा होना चाहिए देखने में क्योंकि घर नया बना हुवा है तो उसी के हिसाब से मंदिर भी होना चाहिए कि अच्छा लगे जिस रूम में जो जगह छोड़ा गया है जहाँ रखा जाए तो हाँ मंदिर है यही चीज़ है ठीक है